पार्टियां करने दा मिगी बड़ा शौक ऐ ते में बड़ियां सारियां जेह्कियां केईं बारी अस दोस्त दे घुम्मनै गी चली पौने कश कोल बी जन्ने ते केईं बारी दूर बी जन्ने उठी आं ते जेल्लै चढ़दा चढ़दा बंदा उप्पर जंदा जेल्लै खास करियै मिगी सैल्लियां जगह जेह्ड़ियां ओह् बड़ियां पसंद न उत्थै बंदे इक्क शांत इं'या शांति बिच होंदी कि जेल्लै अग्गै अपने केह् आखदे आस्सै पास्सै अस आरें रुआरें दिक्खने आं कि ते जेह्ड़ियां इन्नियां उच्चियां उच्चियां प्हाड़ियां ते इंदे बूह्टे दिक्खियै मन इक्क बड़ी गै खुशी ते बड़े गै जेह्की ओह् असेंगी शांति थ्होंदी बड़ियां अच्छियां अच्छियां जगह न इत्थै देवी पिंडी कटरै आह्ली जगह देवी पिंडी ओह् जगह इन्नी शैल जगह मतलब इन्नी शांत जगह ते ओह् दिक्खियै मन इन्ना शांत होंदा कि इन्नियां अच्छियां जगह न